राजस्थान में छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के दौरान निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे हमारे यहाँ पर जो भी शिक्षा को मतलब छात्रों को जो उच्च शिक्षा लेनी होती है उसके लिए बाहर दूर शहरों में जाना पड़ता है बड़े बड़े कॉलेजों में तो वही दूर शहरों में जा कर रहना पड़ता है तो वहाँ पर जाकर रहना होता है तो वह रूम लेकर रहते हैं तो रेंट का भी वह भी है और जो लागत है खर्चा आता है वह भी है रहने का खाने का सब कुछ जो भी है पैसे का आर्थिक स्थिति से काफ़ी जूझना पड़ता है काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और जो फ़ीस है वह भी काफ़ी महंगी है और जो दूरी है जो घर से है जो काफ़ी काफ़ी दूर कॉलेज होते हैं बड़े शहरों में तो उनमें दूर जाने में और आने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है काफ़ी काफ़ी दिक्कत होती है और जो वहाँ कि गुणवत्ता है वह तो खैर ठीक है लेकिन इतनी जितनी हम पैसे देते हैं उसके उसके अनुसार गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है इतनी अच्छी फैकल्टी नहीं है वहाँ की क्योंकि क्योंकि दूर शहरों में बड़े बड़े शहरों में हम जा नहीं पाते हैं वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर फीस बहुत लगती है इस वजह से जो रुपये है वह ज़्यादा खर्च होते हैं इस यही सबसे बड़ी समस्या है कि इनसे हमें बहुत ही जूझना पड़ता है यह इन्हीं काफ़ी ऐसी इसी तरह की काफ़ी चुनौतियाँ हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है